हमर सभके धार्मिक त्यौहारमे बहुत तरहके खाद्य पदार्थ बनायल जाइए जेकि पहिले भगवानकेँ चढ़ायल जाइए फेर जे रहैत छै धार्मिक लोकसभ से सभ खाइए प्रसादके रूपमे जाहिमे कि छठिमे ठकुआ भुसबासभ बनायल जाइए फेर चौड़चन होइए तऽ ओहिमे ठकुआ पुरुकिया भुसबासभ बनायल जाइए बहुत तरहके खाद्य पदार्थ बनायल जाइए जाहिमे कि बहुत भाँति भाँतिके पदार्थ रहैए खायवला एहन बहुत तरहके त्यौहार छै जे किछु किछु विशेषे त्यौहारमे ओ खाद्य पदार्थ बनायल जाइत छै जेनाकि छठिमे भुसबा स्पेशल बनायल जाइए फेर ठकुआ स्पेशली बनायल जाइए चौड़चनमे पुरुकिया ठकुआ ई विशेष रूपसँ बनायल जाइए आओर एहन बहुत सारा धर्मिक त्यौहार छै जाहिमे कि बहुत खाद्य पदार्थ बनायल जाइए